बोरै बोरै जाखो देहाफोरालाय दाख्लैसो डक्ट'र नाव फैदों मोनना नोङो ए ओमफ्राय बेनिफ्राय आलुफोरबो जादों नामा नोंलाय मा ए आलुफोरखौ जादों नामा आलुफोरखौ जानो नाङा बै अमा बेदरफोरखौबो जानो नाङा जायाखै बिनिफ्राय खम जाथाराखै आरो एसेबो ए भाजाखौ एसे मोजाङै बासिथारनानै गारदो खाजाफोरखौ बिनिफ्राय हामथारा बायदिबा साननैसो थाबावनानै फैफिनबानो जाबाय नोङो जोंनाव उनाव सिभिल आव फैफिनबानो जाबाय हामथाराखैबा औ औ खाजाखौ एसे बुरजा गारनांगोन आलुफोरखौबो दाजासै बिदिनो अमा बेदर बिनिफ्राय नाखौबो बरफफोरनिखौ जानो नाङा लकेल खौ जाजायो बरफफोरनि नाफोरखौबो जानो नाङा औ सालानिफोरखौबो जानो नाङा औ औ बयलार फोरखौबो औ औ ना बाथायाबो बरफनि थायो बरफनिखौ जाफ्लांदोंदां नों बोरैबा दे होनबालाय फैफिनबानो जाबाय दा ए नोङो होनबालाय गाबोन सानसे थानानै समफोरहालागै फैफिनबानो जाबाय जोंनाव बे सिभिल आव फै सिभिल आव औ डक्ट'र निआव औ सार गिदिर नायगोनना बबेयावबा औ औ खेबसेयैनो हामजोबा खेबसेयैनोबो हामजोबखाया सिङावबा मा मा जानानै दं बुरजाफोर जानानै दं खोमा नायगासेल'जों मोनजोबा ना एखनबा बिदिनो जायो मुलि जाबाबो हामा बेखौनो खेबसे खेबनैजों गाया नों फैफिनबानो जाबाय डक्ट'र गिदिरजों दे होनबालाय औ जोबग्रोथोंसै जाग्रोनानै औ जाग्रोनानै नायाबाबो जायाना नायनांगौना जाग्रोनानै औ होनबालाय मिलायथाराखै बियो मिलायाबा हामा बिदिनो नों गाबोन औ दे होनबालाय औ औ जाग्रोना नायनानै नायदो मोजाङै हामाबा गाबोनफोर जानानै समफोरहालागै फैफिनबानो जाबाय हामथाराबा जायाबा गाबोन रेस्ट लानानै समफोर नोङो डक्ट'र गिदिरजों नायजाफैयाबाबो औ औ औ नायजा औ औ औ औ

गोरोबाखै बे मुलियानो होनबालाय गोरोबाखै बे मुलियानो गोरोबाखै बे गोरोबाब्ला बिदिनो जायो गाबोन सानसे थानानै समफोर फैफिनबानो जाबाय फासथा जाबा औ औ ए सानबैसे जाजाबावगोन मुलियालाय

औ साननैसो जाजाबावगोन नामा मुलियालाय नङा सानबेसे जाजाबावगोन मुलिया लाल साहाया लोंजायो गाइखेर साहायासो लोंजाया औ औ लाल साहाया लोंजायो

औ औ बे गेस जोंनो सादों बे औ गेस जोंनो सायो गेस माबाबानो सायो औ गेस जोंनो साबाय गेस बुरजाखायनोथ' हामाखै बे औ हामा हामा जादों बे मिलायाबा बिदिनो खेबसे खेबनैल' नायनानै मोना बिदिनो खनब्रै खनबा गाहाम फैबासो माबायो हामो डक्ट'र आबो हमजोबनो हायाना बिसोरबो सार मोनाबो हमजोबनो हायानालाय गाबोन सानसे थानानै समफोरहालागै फैफिनबानो जाबाय नों मुलिखौ जाजोबग्रोनानै औ औ औ औ नायजायाबा जाया दाबायदिनि बेमारआ थाब हामखाया बिदिनो औ दा गरमबो नालाय औ औ दे होनबालाय नायजाफैदो दे गाबोन सानसे थानानै समफोर फै गाबोन सानसे थानानै समफोर नायजाफैदो माबानि बायदिमोन दोनबाय ना